ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے عروج کے ساتھ اردو زبان کا استعمال کچھ اس طرح بدلا ہے کہ جیسے پہلے انسان خود اپنی قلم سے اپنے کاغذ پر لکھتا تھا اور اس کو وہیں سے پڑھنے کو بھی ملتا تھا جس سے اور ساری عوام بھی کتابوں سے پڑھتی تھی اور کتابوں پر لکھتی تھی لیکن انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے آنے سے اب وہ چیز کچھ اس طرح بدلی ہے کہ انسان اس کو اپنے فون کے نوٹ پیڈ پر لکھ لیتا ہے اس کو اپنے جو ہے پی ڈی ایف کی شکل میں اس کو پر اپنے پاس موجود اس کو اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر اس کو لکھتا ہے اور وہیں سے اس کو شائع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ایک قلم اور کتاب کا جو ایک میل تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اور انٹرنیٹ کے کی وجہ سے اب انسان وہیں پر اس چیز کو شائع کر دیتا ہے